हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट रहा है और इसमें हम लोग काफ़ी रुचि रखते हैं और क्रिकेट जो है यह भारत का एक महत्वपूर्ण खेल रहा है सबसे अत्यधिक मान्यता प्रदान करने वाली खेल रहा है क्रिकेट का हम लोग अत्यधिक उपयोग करते हैं क्रिकेट हम लोग अत्यधिक मात्रा में खेलते हैं क्रिकेट हम लोग का पसंदीदा खेल है और साथ ही अनेक पसंदीदा खेल भी रहता है परंतु क्रिकेट बहुत काफ़ी पसंदीदा खेल है इसमें एक एम्पायर और साथ ही बॉलिंग करने वाले बॉलर बैटर कीपर इत्यादि अन्य फिल्डिंग भी रहती है जिससे असानी से खेला हो पाता है क्रिकेट जो है अन्य खेलों के तुलना में काफ़ी अच्छा रहा है और इसमें एम्पायर का डिसिज़न सर्वमान्य माना जाता है क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग काफ़ी अग्रसर होते हैं और क्रिकेट के लिए हम लोग मैदान तो बना ही लेते हैं परंतु हम लोग अत्यधिक मात्रा में गांछी खेतों खलिहान इत्यादि मात्रा में खेलते है क्योंकि बिहार के अत्यधिक इस्टेडियम नहीं पाए जाता है और बिहार में बहुत कम अत्यधिक मात्रा में खेला का अब रुचि रुचि लोग रखते हैं इसलिए हम लोग खेत इत्यादि मैदान तो नहीं रहने के कारण हम लोग बहुत ही खेत इत्यादि फिल्ड के जगह में खेलते हैं हम लोग का पसंदीदा खेल क्रिकेट रहा है और इसके साथ साथ हम लोग फूटबॉल भी और अन्य खेल भी खेलते हैं परंतु फूटबॉल में भी हम लोग रुचि रखते हैं लेकिन फूटबॉल असानी से लोग खेलते हैं और फूटबॉल के लिए फिर फिल्ड की जरूरत होती है जो फिल्ड हम लोग खेत में अत्यधिक मात्रा में खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर फूटबॉल इस्टेडियम नहीं होने के कारण हम लोग असानी से खेल नहीं पाते हैं और क्रिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें सबसे पहले विकेट बैट बॉल की जरूरत होती है और इसके साथ साथ इसमें ग्यारह फिल्डर ग्यारह पिलियर की जरूरत होती है लोग इसे हम लोग असानी से खेलते हैं और उसे ग्यारह पिलियर पहले बुलाया जाता है उसके बाद खेला जाता है और कम पिलियर होने पर भी लोग खेल लेते हैं क्रिकेट में कितने प्रकार का क्रिकेट होता है जैसे टेस्ट क्रिकेट ओ डी आई इत्यादि क्रिकेट होता है टी ट्वेंटी और हम लोग अत्यधिक मात्रा में टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में अत्यधिक मात्रा में क्रिकेट जो है इसमें बोन्डरी जो होता है एक नियमित रूप से बोन्डरी होता है जिसे लोग असानी से जो होता है अम्पायर के द्वारा इसका मान्यता सर्वमान्य होता है एम्पायर जो डिसिज़न प्रदान करता है वही होता है इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि इसमें ओवभर या फिल्डर जो होती है एम्पायर के द्वारा फिक्स किया जाता है एम्पायर ही कप्तान जो होता है प्रमुख उसके मान्यता कप्तान के द्वारा ही सब लोगों को फिल्डर या बॉलिंग की दी जाती है